हमर पास पहिले फोने नहि रहय तकर बाद छोटका मोबाइल भेलय एगारह सओ दू मे ओकर बाद आब स्मार्ट फोनके जमाना चलि आयल छै आब स्मार्ट फोन लोक यूज करय लागलइए पहिलुका फोनमे आबके फोनमे बहुत अन्तर छै आब लोक मोबाइलसँ हर चीज घर बैठल कए लै छै इंटरनेटके सुविधा छै पहिलुक्का मोबाइलमे इंटरनेट नहि रहय कोइ भी काम लोक नहि करि पाबय रहय कोइ भी काम करयके लेल घरसँ बाहर जाय पड़य रहय आब से नहि छै आब लोग मोबाइलपर घर बैठल बैठल कए लै छै इएह सुविधा छै स्मार्ट फोन जबसँ ऐल छै तबसँ बहुत बदलाव भेल छै लोक सब बढ़ल जाइ छै समयमे भी बदलाव आयल जाइ छै आदमी प्रोसेस करय छै प्रोसेस कयल जाइ छै स्मार्ट फोनके लोग मोबाइलसँ फोटो खीचय छै मोबाइलपर लोग गूगल चलाबय छै मोबाइलपर लोक इंटरनेट चलाबय छै मोबाइलपर कोइ भी चीज व्यवसायके बारेमे पता कए लै छै घर बैठल बैठल

लेकिन बाहर नहि जाइ